हैलो आप संजना दीदी बोल रहे हो हाँ सब्ज़ी की शॉप से बोल रहे हो ना मुझे सब्ज़ी के बारे में पूछना था कि क्या रेट है और मुझे ना अभी टमाटर और भाटेर चाहिए थे तो कच्चे टमाटर का क्या रेट है और पक्के अच्छा ठीक है आप एक किलो भटेर कर दीजिएगा हरे वाले कर दीजिए हाँ और टमाटर टमाटर भी आप रेड वाले ही कर दीजिएगा और वह भी आपको हाँ तो एक एक किलो कर दीजिएगा और वह और आपके पास कौन सी सब्ज़ियाँ मिलेंगी और गोभी भी है गोभी लौकी गिल्कीऊ तो लौकी के किस प्राइस में लौकी कैसी दोगे मतलब किलो से दे रहे हो या फ़िर मतलब एक लौकी का रेट है क्या है कितने रुपये किलो अच्छा और गोभी चालिस रुपये एक किलो कुछ ज़्यादा नहीं है अच्छा ठीक है भिंडी भी है ना उसका क्या प्राइज़ है सारी सेम चालीस दे रहे हो आप और गिलकी गिलकी गिलकी तो कम चल रही हैं यार कितना होगा नहीं बीस चल रही है मार्केट में आप तीस बोल रहे हो चलो ठीक है हाँ ठीक है और क्या बोलते हैं आप ना एक काम करिएगा रहने दो क्योंकि मुझको अभी सही नहीं लग रहा है आप टमाटर कर देना एक किलो और एक किलो क्या बोलते हैं भट्टे और आप लेने के लिए आप भिजवा नहीं सकते हो हाँ मैं थोड़ा टाइम लगेगा एक घंटा तो लग जाएगा हाँ एक घंटा लग जाएगा मैं एक घंटे बाद आपको आती हूँ कान्टैक्ट कर एल्टी हूँ आपकी शॉप कितने बजे तक खुली रहेगी चलो ठीक है छः बजे के बाद ठीक है तो मैं आपको एक घंटे में मिलती हूँ ना ठीक है बाय